हमारे जो मछुआरों में जो समूह है वो उसमें हो गया केवट केवट मल्लाह ये लोग जो नदी के किनारे मछली मारते हैं बिंद हो गया ये सब मछुआरों के समूह हैं ये लोग सबसे ज़्यादा निषाद पार्टी को देते हैं और ये लोग मछली ज़्यादा मछली से ज़्यादा व्यवसाय करते हैं और ये लोग मुख्य रूप से करमा ये सब चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं